बिदिनोना लकडाउन माव बिराद माबा जादोंना मा होनो बिराद खस्थ' जादों असुबिदा आमफ्राय फरायनाय गथ'फोरखौ फरायनाय इस्कुल थांनाय बिराबो खस्थ' जादों आमफ्राय मबाइलजोंसो अनलाइनासो फोरोंखादों आमफ्राय बेनिफ्रायसो मबाइला एसे बारा बाहायनाय जादों आमफ्राय इस्कुलाबाबो बे लकडाउनावथ' बै ओंखारनोबो हाया इस्कुलावबो थांनो हाया न'निफ्रायबो लामा ससेयावनो ओखादनो हायाखै मबाइल नङाबा क्लास जायानो अनलाइन मबाइलजोंसो अनलाइन खालामदों मबाइलजोंसो फोरोंखादों नालाय गथ'फोरखौबो बेनिफ्रायसो मबाइलाबो एसे माबा जानानै दं आरो बांसिन जानानै दं मानसिफोराबो मबाइलजोंनो मबाइलखौ लानानै बिराद मबाइल लानानैसो अनलाइन फोरोंखादों सोरनिफिसा मबाइल गैयामोन बे समाव लकडाउन जानानै बिराद मानसिफोरखौ बिराद माबा जादों आरो खस्थ' जादों इस्कुलावबो थांनो हाया मास्टारफोरबो फैनो हाया लकडाउन जानानै उनाव मा जादों मबाइल नांगौ होन्नानै मबाइलजोंसो अनलाइनाव गथ'फोरखौ फोरोंनो हादों आरखि बिदिनो बिराद बेनिफ्राय दाना मबाइलाबाबो बारा मानसिफोरखौ लानय नुदों आरखि